ہاں میں نے ایک بار ایک بڑی ڈرائنگ بنائی تھی اور اسے میں نے بیس اپریل سن دو ہزار بیس کو بنانا اسٹارٹ کیا تھا اور اسے بنانے میں مجھے کم سے کم چار دن لگے تھے اور اس ڈرائنگ کو بناتے ہوئے مجھے کافی چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا جیسے مجھے اس ڈرائنگ کو بنانے کے لیے پیپرس کلرس اور کافی ساری چیزیں چاہیے ہوتی تھی جو کہ مجھے نہیں مل پا رہی تھیں میں نے کافی دور جا جا کر ان کلرس کو ڈرائنگس اور پینٹنگ کلر جو ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی وہ مجھے نہیں مل پا رہے تھے میں نے آن لائن دیکھے تھے پھر مجھے آن لائن پر جا کر وہ کلرس ملے میں نے وہاں سے وہ آرڈر کرے تھے اور بہت ساری مشکلات بھی ایسی تھی جیسے کوئی ڈیزائن اگر خراب ہو جاتا تھا تو اس کو کیسے صحیح کرنا رہتا تھا میں نے ایک فلاور پوٹ بنانا چاہا تھا جو کہ بہت سندر بناتا پھر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اس کو بنا کر